میں نل کا پانی یوز کرتا ہوں کیوں کہ نل کا پانی زمین سے آتا ہے بالکل تازہ پانی ہوتا ہے پینے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور نل کے پانی سے نہانے سے باڈی بالکل فریش رہتی ہے تازہ رہتی ہے تازگی محسوس ہوتی ہے باڈی کو اور نل کا پانی پینے سے بھی کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی اور نل کا پانی ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے بہت ہی بہتر ہوتا ہے سب کے لیے کیوں کہ زمین سے پانی آتا ہے اور ٹنکی کا پانی تو دوشت پانی ہوتا ہے جس کو پینے سے ہی بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں کیوں کہ اس کو سیو کرا جاتا ہے پہلے ٹنکی کے اندر پھر اس میں بھی بہت سی بیماریاں اتپن ہو جاتی ہیں اور جس کو پینے سے باڈی بھی خراب ہو جاتی ہے اور میں تو نل کا ہی پانی پیتا پیتا ہوں مجھے تو نل کا ہی پانی ملتا ہے